جی ہاں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے نوزائیدہ بچے کا خیال رکھنا اسے بیماری سے کیسے بچایا جائے جی اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے نوزائیدہ بچے کو تو یوں سمجھ لیجیے گھر میں جیسے بچے تین چار سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو ان سے بھی بچے کو بچایا جائے دیکھیے ایسا ہے بچہ چھوٹا بچہ ہے وہ بھی کھیل کود کرتا ہے گھر کے باہر جانے لگتا ہے گھر کے باہر گیلری ہے زینہ ہے زمین ہے کہیں گرتا ہے کہیں اٹھتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے اس کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے ابھی وہ آتے ہی اس بچے کو ہاتھ لگائے تو انفیکشن ہوگا تو وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان بچوں کا بھی خیال کیا جائے ابھی جیسے باہر سے لوگ مہمان آتے ہیں بچے کی خیریت کے لیے ابھی انہیں نہیں پتہ ٹھیک ہے نا ابھی کیا چاہیے ان کو بھی چاہیے کہ ہاتھوں کو صاف ستھرا کرلیں پھر بچے کو گود میں لے لیں جی بالکل اس کی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے کیا خبر جی یہی بات ہے شکریہ